میرے پسندیدہ ادبی کردار منشی پریم چند ہیں منشی پریم چند کی کہانیاں اور ان کی اس میں سچائی ایمانداری حقیقت اور ادب ہر چیز موجود ہے جو مجھے بہت پسند ہے ان کی کہانیوں میں بہت سیکھ ملی ہے سیکھ ملتی ہے ان کی کہانیوں میں ہمیں سیکھ ملتی ہے کوئی سی بھی ان کی دو بیلو کی کتھا لے لیں عید گاہ لے لیں ان کی اور عید گاہ تو یہ بے انتہا پسند ہے عید گاہ کا وہ واقعہ جو جب حامد عید کی نماز پڑھ کے اپنی دادی کے لیے چمٹا لے کر آتا ہے سب بچے مٹھائی کھلونے یہ سب لے کر آتے ہیں لیکن وہ بچہ جس کو اپنی دادی سے بےانتہا پیار تھا اپنی دادی کا خیال رکھتا تھا اپنی دادی کا عزت کرتا تھا ان کی ہر ہر پریشانی اس کے دماغ میں رہتی تھی تو اس نے کیسے ان پیسوں میں چمٹا خریدا اور اپنی دادی کو لاکے دیا وہ بچہ چاہتا تو کچھ بھی خرید سکتا تھا لیکن منشی پریم چند نے یہ دکھایا کہ بچے جو اس کے جن کو ادب کرنا ہے اور جن کو جو بچے اچھے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی اچھے اٹھتے ہیں بڑے کوکے کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا یہ بچپن سے ہی انسان کے دل اور دماغ میں رہتا ہے اچھائی و برائی اگر انسان کو اچھا بننا ہے اچھا کرے تو وہ ہمیں بچپن سے بھی اس کے جھلکیں گی وہ سب باتیں اور جیسے حامد کے دل میں دل و دماغ میں دادی کی پریشانی ہر وقت موجود رہتی تھی اس کو جیسے ہی موقع ملا اس کو پیسے ملے اس نے جاکے وہ چمٹا لاکے دادی کو دیا اور دادی کا ہاتھ جلتے سے بچایا اس نے تو یہ واقعہ جو دل کو چھو لیتا ہے آج کل کہاں ہے یہ سب آج کل بچے پرواہ کہاں کرتے ہیں بالکل بھی نہیں پرواہ کرتے لیکن اگر آج کل کے بچے بھی اس طریقے سے اپنے بڑوں کا ادب لحاظ پرواہ ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھیں تو جب یہ کایا ہی پلٹ جائے گی دنیا کی دنیا میں بہت طرح کچھ بدل جائے گا لیکن آج کل وہ ادب اور احترام رہا نہیں جو جس کی ہم لوگوں کو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو اندر ہونی چاہے لیکن بچے آج کل کرتے ہی نہیں ہیں ہمیں منشی پریم چند کی ہر کہانی سے ایسی سیکھ ملی ہم کو ایسی سیکھ ملتی ہے کہ بھائی میں ان کی دیوانی ہوں ان کی